जब मैंने सबसे पहले टी वी खरीदी तो म मैंने उसका बहुत अच्छे से अनुभव किया वो टी वी बहुत ही अच्छी थी मैंने जब उस टाइम पहली बार उस टी वी को अपने सामने देखा था उसमें मूवी को देखा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे प्रॉडक्ट देख के टी वी बहुत अच्छा मैंने पहली बार उस चीज़ को देखा था